मधुबनीमे रोजगारक तऽ एहन कोनो ई नहि छै शिक्षा यदि रहतइ तखन तऽ ओ आगू बढ़त शिक्षामे बहुत इसकुल कॉलेज सब खोलिके अपने चलबय छथि ट्यूशन पढ़बय छथि तैसँ आगू बढ़य छथि कृषि छन्हि कृषिसँ कम उपजइ छै आब ओकरा लए बहुत चीज जरूरत छै आब तऽ ट्रैक्टरसँ खेती होइ छै से ओ जकरा खेती छै से खेती से अपन ओइसँ हुनका रोजगार भेट जाइ छन्हि ओइमे अपना सङ्गे दू चारि दश गोटाके लगौने रहय छथि कृषि तखने उपजतइ धान उपजतइ जखन कि दसटा ओकरा जन भेटतइ तखने कऽ सकइए आओर ओहीसँ सबहक पेट भरि सकइए सरकारी नौकरी तऽ बड्ड कम छै एतऽ लेकि निजी नौकरी जेना कि कोनो अहाँ रोजगार ठार कऽके ओइमे अहाँ दस गोटाके ओइमे बहाल कऽके अपनापर अपन बेरोजगारीके अहाँ दूर कऽ सकय छी तै सङ्गे दस गोटाके सेहो अहाँ ओइमे लगाकऽ ओकरो बेरोजगारी अहाँ दूरकऽ सकय छियै सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी तऽ बड्ड कम लोकके होइ छै लेकिन निजी नौकरी निजी नौकरी तऽ वएह भेलय ने जे अहाँ कोनो कम्प्यूटर कोर्स चला रहल छी ओइमे दस गोटाके अहाँ पढ़बियो ओइ सङ्गे अपना सङ्गे ओकरो नौकरी दऽ दियौ तऽ ओकरो नौकरी भऽ जेतय आओर अहुँके ओइपर खुशी हैत आओर कृषिसँ उपजयके जे छै तऽ कृषि जे किसान छथि से एखनो बहुत जुड़ल छथि ओइसँ आओर अपन दोसरो लोकके पेट भरय छथिन अपनो पेट भरय छन्हि ओ तऽ जरूरी छैयै तै सङ्गे यदि हम नहि उपजा सकय छी तऽ ओकर रोजी रोजगार लए हम से जेना अहाँसँ सरकारी नौकरी तऽ नहि भेटत तऽ निजिये लए इसकुल खोलिके ओकरा शिक्षा दऽके ककरो शिक्षित कऽके अहाँ ओइसँ ओकरा उपर उठबयके चेष्टा कऽ सकय छी